मां वैष्णो देवी जी यात्रा ते वई हुअमि उहा मुंहिंजी सभिनीनि खां यादगारु यात्रा रहंदी छो त उते मुंहिंजी बास हुई त असां पंदरहा ॼणा हुआसीं वञूं पिया चढ़ूं पिया गॾु पर असांखे पहिरां पहिरां चढ़िणो बि मतिलबु ईअं चढ़ी करे हली करे जो हुओ छो त असांजी बास इहा हुई की असां पंधु पंधु वेंदासीं न त उते घोड़ा अने ई सभु त हूंदा आहिनि भई माण्हू हुननि ते बि वेंदा आहिनि पर असांजी बास हुई त असां पंधु पंधु पिया वञूं पहिरां त ॾाढी जाम मज़ा पई अचे ॾाढी मज़ा आई पर अॻिते जीअं हलूं पिया तीअं वियासीं त उते ओचितो अची बरसाति पई बरसाति अने मथां असां विया बि डिसैम्बर महीने में वियासीं त ओचितो सीउ बि ॾाढो हुओ ऐं हितां बरसाति बि पई थधो थधो पाणी हाणे कयूं छा पर धीरे धीरे त बि चढ़ूं पिया चढ़ाई कयूं पिया छोकी वेहूं बि किथे हुते कुझु अहिड़ो हुओ बि कोन जो असां वेही सघूं पोइ अॻियां वियासीं त छपरा रखियलु हुआ पर पहिरां हितां खां त ईअं वञिणो पए त पिसी वियासीं पिसी वियासीं त उन में ॾाढी हालति ख़राब थी वई पोइ वियासीं अॻियां थोरी देरि वेही रहियासीं उन छपरनि जे हेठां पोइ कपिड़ा वपड़ा बदिलियासीं पोइ सुंढि वारी चांहि वांय पिती तॾी वञी थोरो हालति में सुधारो आहियो पर असां हिकु ॾिसी आहियासीं उते जेके ई ॿुढा ॿुढा चढ़नि पिया वॾी उमिरि जा माण्हू उन्हनि खे न चढ़णु खपे ॾिसणु वञ त छो त केॾीमहिल रस्ते में ब्लड प्रेशर हाए या लो थो थी वञे वधे घटे थो त माण्हू छा करे उते त किथां आणियूं डॉक्टर या कुझु बि त हुन ॾाढी उहो असांखे सिखणु मिलियो की इहो हीअं न वञिजे जा त पोइ उन्हनि खे घोड़नि ते ई वञणु खपे घोड़नि ते चढ़ी करे वञनि त उन्हनि खे वांधो न अचे पहुची बि जल्दी वञनि अने असांखे ई थकु लॻे थो त उन्हनि खे त हेॾो जाम लॻंदो हूंदो इहो असांखे सिखणु मिलियो की हीअं न करणु खपे अने ॿियो थोरो डपु थिए पियो पर जीअं जीअं माता जो मंदरु वेझो अचे पियो ईअं हिकु अनोखी शक्ति मिले पई त जीअं जय माता जी जय माता जी करे उन डर खे हराए करे असां डप खे अने अॻियां निकिरी वियासीं